السلام علیکم کیا آپ سویگی کسٹمر سروسس سے بات کر رہے ہیں اور میں لائبہ نور بات کر رہی ہوں میں نے ابھی کچھ دیر پہلے آپ کا اپلیکیشن سویگی ایپ کو استعمال کیا تھا اور اور میں نے کچھ آڈر کیا تھا لیکن غلطی سے میں نے وہ چیزیں آڈر کر دی جو میں کھانا پسند نہیں کرتی جیسے میں نے برگر کو آڈر کر دیا جو میں کھانا پسند نہیں کرتی ہوں لہٰذا میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے جو میں نے چیزیں آڈر کری ہے اس کے ریپلیس میں مجھے وہ چیزیں دے دیں میں ان چیزوں کو آڈر کرتی ہوں جو مجھے پسند ہے جیسے کہ میں مجھے پسند ہے چکن بریانی تو آپ چکن بریانی کا ریپلیسمنٹ برگر کا ریپلیسمنٹ چکن بریانی سے کر دیجیے لہٰذا آپ سے گزارش ہے